दा आबादनि बेलायावहायथ' जों नायोब्ला दानि मुगायाव प्राय सेंग्रा सेंग्राफोरा फ्राय आबादखौ मावनो मावाखै नङा मावदों खायसे खायसे सेंग्राफोरा मावोसै फ्राय बांसिनानो जों नुनो मोनो माखासे आबादावहाय जोंनि सेंग्राफोरा गुरुत्थ' लाया मावनाय दांनायफोराव कारन जि बिमा बिफाफोर मावो बेनि सायावल' डिपेन्ड खालामो आसा खालामो नाथाय बेफोरखौ आसा खालामालाबानो आजिकालि मुगायाव गोबां इनकाम सर्स दङ जे गोबां माखासे जिनिसफोर फैगासिनो दङ दायो ग्रुप जानानै जोङो मोनसे हाफोर लानानै थालिर बागानफोर खालामनो हायो ओमफ्राय बेफोरबायदि जोङो फाननानै जानो हायो एबा जों जोंनि इयुन जिब'नफोरावहाय सेंग्राफोरा गाव गावनि फिउचारनि थाखायहाय बेखौहाय माखासे इनकाम खालामनानै दोननो हायो आरो बेल' नङा गोबां जिनिसफोर दङ फ्रुइट्स फिथाइ बुंनो थाङोबा जोङो बिदिनो ड्रागन फ्रुइट्स एबा स्ट्र'बेरि एबा कक'नाट प्लान्ट बेफोरबायदि गायनानैहाय जोङो गोबां माखासे आबादखौ मावनो हायो आरो दा बिदिनो बे आबादफोरल' नङा फ्राय बेसर बेफोरबायदि फोनो हायो हा गोदानफोराव लांनानै एबा गुबुन गुबुन हाफोराव लानानै बेसर बेसरखौबो गोबां दस बार' बिगाफोर एबा सेंग्राफोर ज' जानानै फोनो हायो बे बेसरा बिराद इनकाम सर्स दङ ओमफ्राय बेसरनिफ्राय गोबां जिनिसफोर जों माखासे बानायनोबो हायो एबा थावफोरबो जोङो लकेलफोराव फेरेबनानैहाय जोङो फाननो हायो थाव गोथांफोर बानायनानै जों बेफोर फाननो हायो दा बेसरफोरावबो जोङो एसेबां माने खारथिं नाङा बुंनो थाङोब्ला खेबनैसो एवनानैहाय फोब्लानो जायो लाइ सिबिं बुंनो हायो सिबिंफोरबो जों फुनो हायो सिबिंफोराबो इसे इजि मावनो थाङोब्ला एग्रिकाल्चार माबायावहाय ओमफ्राय बांद्राय हाफोराबो फोमोन नाङा आरो सिबिं आरिफ्रा बेसरफ्रा माने खेबनै खेबथाम एवनानैहाय निसायाव फोनानै मैफोर होब्लानो बेसोर आरामसे रज'नानै बे सिजोन लानानै फुनाय समाव फुदो एबा मारा होदो एबा बेफोरखौ फोसाबनानै एबा फाननो हायो आरो बेफोर एसे गोबां जोङो खामायनो हायो दा बेनो दा जों नुनायावहाय माखासे बेफोरबायदि सेंग्राफोरा सोलोंनांसिगोन कारन जोंङो सरकारनियावल' डिपेन्ड खालामनानैथ' आसा गैया जा हेल्प होनो हायो माखासे एग्रिकाल्चार बेथ' जेरै नार्सारिफ्राव सिड होनाय ओरै मास्टार सिड बेगरफोर हरनाय जेरै मेस दुम्बाफोर जुखामफोर बेगर हरनाय एग्रिकाल्चार अफिसनिफ्राय सरकारा होगासिनो दङ होआखै नङा एग्रिकाल्चार माबाफोरनो सुबुंफोरनो आरो जोंनि माखासे सुबुंफोरासो लाबोनानै एबा मावबाय एबा ओरैनो खायसे बिदिनो एबा गुबुन खामानियाव बाहायो आरो किन्तु बुंनो थाङोब्ला सरखारा गोबां होगासिनो दङ जोंनो माखासे एग्रिकाल्चार खेत्र'आवहाय लाइक बेसर बेगर हरो जुम्बा जुखामफोर हरो एबा मैगं थाइगंबो हरो मुला एबा जोगोनार बेगरफोरबो हरो हरगासिनो दङ बेखौ गायनानैहाय गोबां इनकाम खालामनो हायो सिजोन लाना सिजोन थाखाखौ जोङो इनकाम खालामनो हायो ओमफ्राय सेंग्राफोराबो सोलोंनांगोन मावनो दांनायावहाय कारन बिमा बिफानावल' थाखा फैसा सब समाय आसा खालामनानैथ' लाब जानाय नङा बिदिनो ना फिसिनायफोर एबा गुबुन गुबुन फुख्रिफोर जावनानै बेफोराव फिसारि फार्मफोर खालामनाय एबा बोरमा फिसिगिरिफोर खालामनाय एबा गय फोर खालामनाय गोबां सर्स दङ दा बेफोरजोंनो जोङो माखासे बुंनो थाङोबाथ' बैयो फिसिगिरिफोरा दानाल' होनांगौ एबा बै पल्ट्रिफोर बुंनो थाङोब्ला एबा बेयो बोरमा फार्मफोर फिसिनाय दा बेफोरखौ जोङो इजि सर्स होननानै बिसोरथ' आरो गांसो जाग्रा बिसोरो जा माखासो एरिया जायगा गुवार लानानैहाय फोथारफोराव लानानैहाय दुमनानैहाय दोनोब्ला बेफोरजों गोबां इनकाम सर्स खालामनो हायो आरो बेजोंहाय थांनो हायो एबा न'खरखौहाय हेल्प होनो हायो बिमा बिफाखौ मदद होनो हायो दा बेफोरजों गोबां खामानिफोर सर्स दङ दा बे सर्सखौ जों गाव गावनो नायनानैहाय मावनांगोन एबा गाव गावनि आथिंआवहाय गसंथानो थाखायहाय जों गाव गावनो इयुन जिबनथिंहाय बयबो सेंग्राफोरा सोलोंनांगोन आरो आबाद मावनायफोरनि सायावहाय